क'क्राझार जिल्लायाव हारियारि हारियारि राव रावारि ग्रुबा जेरै बर' कमिउनिति एसामिस कमिउनिति बेंगलि कमिउनिति आदिबासि फोर दं आरो बिसोरो आरो बिसोरो बयबो गावबा गाव जाथिया ज'ज' थालाय लायो माने मोनसे एरिया हिसाबै होननो थाङोबा जेनोबा बर'आ बर' खाथि खाला खाथि खाला बर'फोरानो थाजोबो बांसिनानो आलदा कमिनितिनि साफा सानै थादेरनो हागौ होनबाबो मेस्किमाम जेनोबा मोनसे कमिउनितिनियानो ज' थायो आरो बांसिन बिदिनो नुनाय मोनो